जहाँतक कलाके बात हइ ओना तऽ हमरा हाथके कला बनाएल अच्छा लगै छै हाथके कला जे बनै छै तऽ ओ एकदम देखैमे सुन्दर लगै छै मशीनसँ तऽ कोइ भी बना सकै छै ने हाथसँ नहि बना सकै छै एहिलेल हाथके कला देखैमे अच्छा लगै छै आओर ई एकर कला खूब एकदम खूबसूरत सब हरेक इन्सानके हरेक इन्सानके अच्छा लागल आओर मशीनसँ तऽ कोइ कोइ बना दऽ कऽ देखा दै छै ओ तऽ कोइ बना सकै छै मगर हाथसँ नहि ने सब बना सकै छै घड़ीके बात हइ तऽ घड़ीके लेल सुइएवला देखैमे अच्छा लगलक अगर टाइमके देखलक तऽ ओना सुइआवलामे अच्छा लगलक तब टिक टिक कएलक तऽ ओ देखली तऽ अच्छा लागल आओर ई डिजिटलवला घड़ी एकदम एहिमे तऽ कोइ फरके नहि कि देखू तऽ किछु अच्छे नहि लागै छै डिजिटल सुइआवला घड़ी अच्छा लागलक सुइआवला घड़ी अच्छा लगलक साथ साथ एहिमे इहो नहि पता चलल एहिमे तीनगो सुइआ रहलक तऽ तीनू पता चेक कएलक तब देखली एगो सेकण्डवला रहलक एगो घण्टावला एगो मिनटवला रहलक एगो घण्टावला रहलक तीनू चीज तीनूपर नजर रहलक तऽ एहिमे घड़ी सुइआवला देखैमे अच्छा लागलक